हेलो जी नमस्कार मैडम

अच्छा क्या मैं जान सकती हूँ मैडम कि क्या व्यवस्थित नहीं है अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं अच्छा तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ और अभी में किसी को भेज के उसको व्यवस्थित करा देती हूँ हाँ बट बस पाँच मिनिट मैडम आपने कहाँ और हमने किया पाँच मिनिट इसके साथ ही आपका बाकी देखिए ऐ सी चल रहा है मैम ओके टी वी जो है सही है चलिए मैं टी वी का भी बता देती हूँ अभी हमारे एक आते है साथी और वो ठीक करके जाते है बाकी सारी सुविधाएं मैडम आपको अच्छे से मिलेगी हमारे होटल के जैसे चलिए सारी असुविधाओं के लिए में आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आपकी जितनी भी सुविधाएं है आप एक एक करके मुझे बता दीजिए मैं सारी सुविधाएं आपकी कम्प्लीट करती हूँ इसके साथ ही साथ

जी जी जी हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है मैडम थोड़ा सा मानती हूँ कि गलती हुई है लेकिन उस गलती को सुधरने के लिए मुझे बस पाँच मिनिट दीजिए पाँच मिनिट में ही मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देती हूँ इसके साथ ही देखिए ना आप और होटल में जाएँगी ना वहाँ के बाथरूम जो हैं वो गंदे होते है लेकिन हमारे यहाँ का जो बाथरूम है आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा है साफ़ है

नहीं मैडम हो सकता है देखिये

जी दरअसल क्या हैना मैडम आपके आने के पाँच मिनिट पहले ही जी हमारे और आये थे कस्टमर तो शायद उन्होंने ये सब किया होगा अब आप समज़ सकती है है ना साफ़ सफाई चलिए ठीक है बस पाँच मिनिट मुझे दीजिएगा तो मैं सब व्यवस्थित कर देती हूँ और आगे से ध्यान रखूँगी मैडम कि किसी के आने से पहले और किसी के जाने के बाद तुरंत ही उसे व्यवस्तिथ करूं जी जी जी मैम बस पाँच